میری جویلری میرے کو خوب پسند ہے لیکن میں نے ایک ایئر رنگس لی تھی شاپ سے مجھے دیکھ کے وہ بہت پسند آئی تھی لیکن جب اسے لے کر آئی ہوں تو تو وہ جو مٹیریل اس کا تھا وہ اچھا نہیں نکلا اور مٹیریل کے حساب سے دوکاندار نے پیسے کافی زیادہ لے لیے مجھ سے بس اس میں شو آف ہی تھا اس کا کھلا پیڈ تھا اور اس کے جو پیچھے کا ہوتا ہے جو کان میں لگانے کا لاک ہوتا ہے وہ تو ایک دفعہ پہننے کے بعد ہی ٹوٹ گیا میں نے اس ایئر رنگ کو اتنا سنبھال کر رکھا تھا کہ کسی اسپیشل اوکیشن پہ پہنوں گی لیکن اس کو میں بہت اپسیٹ ہوئی اس ایئر رنگ کو لے کر کہ میں اسے پہن بھی نہیں پائی صحیح طریقے سے اور وہ ٹوٹ گیا کلر بھی اس کا نکل گیا مٹیریل بھی اس کا صحیح نہیں تھا اور میں نے اس کے اچھے خاصے دام بھی دے دیے